اُتر پردیش میں آرٹ کی بہت سی نمائش گاہیں اور فیسٹیول موجود ہے جو ریاست کے ثقافتی ورثے اور عصری آرٹ کے منظر کو ظاہر کرتے ہیں اور بہت سی بڑی جگہ ہے اور وہاں جانا دِل کو سکون ملتا ہے جیسے کہ کالا کالا سوٹھ آرٹ گیلری آرٹ گیلری لکھنؤ اُتر پردیش کوسموس آرٹ گیلری آرٹ گیلری اُتر پردیش بنارس آرٹ گیلری آرٹ گیلری اُتر پردیش